हँ हेलो जी जी भौजी की हाल समाचार छै हाल समाचार की अछि ठीक अछि बरसा तरसा तऽ भेलै हइ धान तान रोप सब भेल हइ अच्छा अच्छा कोन कोन ओ

आ बिहेन अच्छा सु बीया बीया भेल यऽ से तऽ जे रोपबै से बीया भेल हइ बीया भए गेल हइ अच्छा अच्छा कोन कोन धान रोपलिए हइ अच्छा आ हँ मंसूरी धानके की बीया हमरा भाँज लगा देबै अच्छा की दर बीया चलै छै धूरके हिसाब से अपना सबके ओहि ठाम अच्छा मंसूरी धान नीक होइ छै अच्छा अच्छा ठीक छै बढ़िऑं रामदुलारी जे कहलिए से रामदुलारी धान केहन होइ छै अच्छा गहीँरका केहन खेतमे होइ छी रामदुलारी सब ओ पानि अच्छा अच्छा एँ ये सुनलिए हेँ जे अपना सबके से सरकारो बीया दै छै अहाँ सबके देबो केलक हेँ

अच्छा अच्छा सरकार बला बीया बढ़िऑं नहि होइ छै

अच्छा अच्छा अपना सबके मूंग भेल रहै अहाँके की नहि मूंग भेल अच्छा अच्छा मूंग भेल रहै की कहै छै जे मूंग अपना केने रहियै ओ देखियो ने हमरा सबके जे हमरा सबके जे मूंग रहै सब टा मूंग जे छै से बरसा भए गेलै सब टा मूंग जे छै से गड़बड़ाइयै गेलै एक्को टा मूंग नहि भेलै हँ अच्छा अहाँके से भेल हइ अच्छा एमहर गेहूँके बीया राखै छियै घरमे की नहि हेलो ठीके छै बाद